इस्कूल छात्रों को कला और शिल्प सिखाया जाता है कला एक ऐसी चीज़ है जो भावनाओं या कल्पनाओं को व्यक्त करती है शिल्प से मूर्त रूप में होती है यह एक मानवीय उद्देश्य की सेवा के लिए एक उपयोगी प्रकृति के समान है कोई भी कला कभी अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तु बनाने के ज्ञान को ही शिल्प कला कहते हैं शिल्प कला का प्रारंभ तीन हज़ार से पंद्रह सौ ईस्वी पूर्व हुआ था बचपन में इस्कूल में इस्कूल की बचपन की यादों में हमने कई तरह की कला सीखी थी जो पेपर को मोड़कर बनाते थे हम लोग उसमें एक कागज़ की नाव बनाना भी था जो इस्कूल में हम बच्चे लोग बनाते थे इस्कूल में शिक्षक जो होते हैं वह बच्चों को शिक्षा के साथ साथ कला और शिल्प कला का दोनों का ज्ञान दिया जाता है ताकि वह अपने जीवन में शिक्षा के साथ साथ अपनी कला को दिखाकर मतलब अपनी कला जए किसी की कला मिट्टी के बर्तन बनाने में होती है किसी की कला किसी और क्षेत्र में होती है तो वह अपनी कला को कला से भी अपने जीवन में उन्नति कर सकता है और अपने जीवन में जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है उससे उसका निदान कर सकता है कागज़ की नाव बनाना एक ऐसा काम है जो बहुत आसानी से पूरा हो जाता है और जिसमें कई सामग्रियों की आवश्यकता नहीं होती है मगर कागज़ की नाव बनाने के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इस काम को पूरा करने के लिए आपको केवल एक पेपर की आवश्यकता होती है बस ठोस क्रीज़ एक ऐसी लाइन बनाकर रेखा को मोड़ते हुए और उसे एक नाव की तरह आकार देकर बस कुछ ही मिनट में अपने लिए एक बहुत खूबसूरत नाव बना सकते हैं एक दोनों तरफ से एक जैसी सतह पर एक लंबवत रेखा पेपर को बिछाएँ और इसे बाएँ से दाएँ मोड़ें ताकि इनके कोने जो मिल जाएँ इसके लिए आप एक साधारण सफेद पेपर का प्रयोग कर सकते हैं और कागज़ के साथ में एक साफ सतह बनाएँ इसमें क्रीज़ या फोल्ड उसको बनाने के लिए हम अपनी उंगलियों का तीन से चार बार प्रयोग कर सकते हैं